एक मुगे इंग्लीश टिचर आहलोली तें म्हाका चोड मोटिवेट कोत्तालें तें बरोवपा बी बोरो आहलोलें तें एडिटर आहलो तें एका हेराल्डा एडिटर आहलोले आनी ती टिचर म्हुगे इंग्लीश टिचर आहलोली कॉलेजीन ती कित कोत्ताली गायड कोताली हांव कितें एशें कोन्न बरोयता न्हू तीं मात्शी गायड कोन्न सांगतालीं एशें तेशें एशें कोन्न मिस्टेक आहा हें ग्रॅमेटिकल मिस्टेक तें ग्रॅमेटिकल मिस्टेक म्हूण रोल मॉडल म्हळ्यार तीच रोल मॉडल बी गेले एशें कोण व्होडले व्होडले हे नाय म्हुगेले रोल मॉडल आसात म्हळ्या म्हाका आनी एक मोटिवेशन मेयटा फ्रॉम दॅट रॉबिन्सन कित तेगे नांव तेणें हॅरी पोटर हें स्टोरी बरोली चोय तेगे तें हॅरी पोटर बूक कितू पाट रिजॅक्ट जाल्ली बट स्टील तें ट्राय करीत आहलोलें मुगे कोण स्टोरी घेताय घेताय घेताय घेताय म्हूण तेणें गिव अप केलें ना थिंगसोन एक मोटिवेशन मेट्टा की केन्ना गिव अप करूंक जायना आमगे रायटींग दुसरे लोकांक दिसत आसले तितू कांय बर ना मो म्हळ्यार आमकां आमचे युनो विश्वास आसूं जायो की ना आमगे रायटींग बोर आहा आम केल्या जाय ते जाता आनी ते इम्प्रूव कोरीत रावपा जाय आतां हांयें सांगील ना आमगे टिचर आहलोली मेन्टर म्हुणू ती सोदां गायड कोत्ताली सो आमी एसो मनशां सोदपा जाय जी आम गायड कोत्ताय यु नो ये रायट आहा हे रोंग आहा आमकां सांगपा कोणूय एक व्हडलो आसूं जाय ती सामकी एक्सपर्ट आहलोली इंग्लीश लँग्वेजाक सो मुगे कितें प्रोब हें जाले जाल्यार मुगे लॅंग्वेज नॉर्मल लँग्वेज बेसीक इंग्लीश आसताली आनी ती मातशी हाय फाय वर्ड्स दी मुगे इंग्लिशा एनहान्स कोत्ताली आनी एशे कोन्न ग्रॅमर बी सोगलें इमप्रूव कोन्न दाखयतालीं एक मोटिवेशन थिंगसो मेयटा की मुगे टिचरी भाशे जावपा जाय मुगो म्हाका एशें दिसोता मुगे तिचेर रोल मॉडल मुगेली आनी सेकेंड ते जे के रोलिन्स तेगे हॅरी पोटर बूक काडला चोय थिंगसोन एक मोटिवेशन मेयटा की तेणें केन्ना ती गेली सोगल्यांकूय गेली कोण तेगे बूक घेवपा रेडी नाहलोलो तेरुपोसा ती गेली गेली गेली फायनली तेगे अप्रूव जालो बूक आनी इतकू फेमस मुवी सोगल्यांक खोबरू आसतोली हॅरी पोटर कितू फेमस आहा आनी तेगे कितू पार्ट्स येयल्याय म्हूण आनी ते कितें बॉक्स ऑफिसाचे कितू तेणे पोयस जोडल्याय म्हूण सोगलें हें खोबोरूं आहा सो हे दोन मोटिवेटर्स आहाय मुगे लायफा एक मुगे इंग्लीश टिचर आनी सेकेंड ही बायल जे के रोलिन्स ओके एक टिचर आहा ती म्हाका इमप्रूव कोत्ता बरोवपा आनी दुसरी आहा ती मोटिवेट कोरता कोता तूं नेवो गिवप म्हूण तुगे कितें बरयलो आहा तें तें प्रिजर्व कोर एडवटायज करूंक जाये एडवटायज केल्यार एक्सपोज केल्यारूय आमगे लोक चोयतोलो एप्रिशियेट कोत्तोलो आनी हांव कितें सांगोता मुगे टिचर सांगतालीं की तुवें पार्ट घेवपा जाय कॉम्पिटिशनां बी तुका पार्ट घेवपा जाय स्पिकर्स स्पिकिंगा पाट घेवपा जाय एश कोन केन्ना कॉनफिडंस ना जाल्यार तुका कॉनफिडंस बिल्ड जाता हितू पार्टिसिपेट बी केल जाल्यार न्यू व्हड शिकपा मेळटा आनी दुसऱ्यांगे चोयन इन देकून आतां आमी कॉम्पिटिशनांक पार्ट घेताय थिंगां जायतो लोक आसताय जायत भुरगीं आसताय तियी नीव नीव वर्ड्स यूज कोत्ताय सो आमकांय ते वर्ड्स शिकपा मेळटा एशें कोन्न आमगे इंग्लीश एनहान्स जाता आमगे रायटींग स्किल्स एनहान्स जाताय रिडींग स्किल्स एनहान्स जाताय सो एश कोरो हेच मोटिवेशन वूय मोटिवेशन मेटा थिंग घेवपाचें फिक्स एश कोन रोल मॉडल दवरपा न्हू मुगे अेशकोन्न चितप होय इवन एक धाकटो भुरगो देकू तुका मोटिवेट करपा शिकोता एक नीव वर्ड वर्ड शिकोवपा शिकोता सो मोटिवेशन सो मोटिवेशन इज एवरीवेर हांव एशे कोन चिंतोता आनी मुगे रायटींग कोरीत आसोता